बेगूसरायमे भी मार्टके सामनेमे हर चीज मिलै छै लगभग ओहि चीजमे कोइ चीजमे कमी नहि छै कोन चीज हइ जे नहि मिलै छै हर चीज मिलै छै जे सामान खोजबै सबजी रे तारबूज रे फल रे अंगूर रे बेदाना रे इसभ चीजमे कमी नहि छै ट ट्राफिक चौकपर सभचीज मिलै छै ओहि चीज कोइ चीजमे कमी नहि छै आ कतेक कतेक हाट बढ़िआँ बढ़िआँ लगै छै सस्ता सामान मिलै छै बड़ी नीमन मिलै छै सभ सामान लै छै सस्ता सस्ता लोक उठबै छै पाँच किलो छओ किलो सात किलो आठ किलो आब उठबैत रहै छै लोक ओहि सभमे कमी नहि रहै छै लोकके यहाँसँ टाउनशिप भए गेलै मीट मुर्गा हर ढङ्गसँ सबजी मिलैत रहै छै रङ्ग बिरङ्गके लोक खरिदैत रहै छै सस्तामे पन्द्रह रुपैए किलो दस रुपैए किलो बीस रुपैए अढ़ैआ पाँच रुपैए किलो इसभमे सस्ता कोइ दिक्कत नहि छै दि मॉलमे अलग अलग कपड़ा भी मार्टमे अलग अलग कपड़ा डिजाइन डिजाइनके कपड़ा एन्नऽ टाउनशिप एन एन एच पर छै ओजऽ मॉल खुलल छै ओतेक तऽ हम नाम नहि जनै छियै मगर हर ढङ्गके मॉलमे कपड़ा मिलै छै जूता रे चप्पल रे हर ढङ्गके आ टाउनशिप गेट लगा ओन्नऽ गार्डन बनाय देलकै हइ ओहि ढङ्गसँ देखैमे लगै छै सुन्दर लगै छै रोडके बगलमे एन एच के बगल फोर लेनके बगलमे बहुत सुन्दर अच्छा लगै छै एन्नऽ चलि जाहौ लोहिया नगर गुमटीपर ओजऽ सबजीके पूरा मण्डी लगयने रहै छै ट्राफिक चौकसँ लए कऽ वहाँ तक एकदम बढ़िआँ मण्डी सुपर बाजार मारकेट बनल छै एकदम मारकेट कोइ नहि सक कहि सकै छै ओ राजधानीसँ राजधानी कहलाइत छै बेगूसराय अभी महा राजधानी कहलाइत छै पटनाके बाद इएह राजधानी बेगुएसराय कहलाइत छै अभी सौँसै बेगूसराय भारतमे अभी टॉपमे जाय रहलै तकर बाद खगड़िया जाइ छै खगड़िया बेगूसरायके बाद कहलाइत छै खगड़िया बेल्ट अच्छा हमरा सभके सामान लै खातिर तऽ बाहर कहीँ नहि जाय पड़ै छै बेगूसराय गेलियै आधा घण्टामे घुरि गेलियै चोटे लेलियै आ चलि एलियै सभकिछु लेलियै सामान आ चलि एलियै तुरन्त रिक्शापर लादलियै आब तऽ रिक्शाके सुविधा भए गेलै तड़ाकसँ रिक्शावला हे हौ रिक्शावला आबह हौ सामान लाद करह आ फल्लाँ जगह जायके छै चलह तुरन्त चलि दै छै